आथिखालावथ' बि टि आर सरकारखौनो मोजां होनजा होननांगोन

गोबां गोबां गायसिनथायबो गायसिनगासिनो दं बि टि आर सरकारा बेनिखायनो आं दा बि टि आर सरकारखौ मोजां मोन्ना दं आरो आरो बोसोरथाम खिनिआव जिखिनि मावबाय आरो बोसोरनैआव गोबां खामानि मावबावगोन बि टि आर सरकारा आं बेखौनो मिजिंथियो जाहाथे बि टि आर सरकारखौ बयबो सापर्ट खालामो बि टि आर सरकारनि साननाय हनाया जाफुङो जाहाथे मोजां मोजां मावलांनो हायो सरकारखौ मोजां दालांनो हायो बेखिनि आरो